जखन हमर लम्बा यात्रा रहैत अछि तहन हम पहिले बाइकके चुनाव जे करै छी ओ एहन बाइकके चुनाव करै छी जाइपर बैसैके मुद्रा हमर ठीक रहै जाहिसँ आगा चलिकऽ हमर कोनो प्रकारके कमर दर्द या कन्धा दर्द आदि नहि हुअऽ आओर जेना लम्बा यात्रा रहै छै तऽ ई सब बीच बीचमे ब्रेक सेहो लऽ लै छी आओर जेना कतौ चायके दोकान या कोनो एहन रेस्टोरेन्ट मिल जाय तऽ ओतय जा कऽ हम सब किछु समय व्यतीत करै छी जाहिसँ हमरा फेर आगाँके यात्रा करबाक लेल हमरा सुलभ होइए आओर अगर शरीर सबमे अकड़न सेहो भऽ जाइ छै बैसल बैसल तऽ ओकरा सबके शरीरके कनी एक्सरसाइज वगैरह कएके कनी शरीरके फ्री सेहो कए लै छी जाहिसँ फेर आगाँ चलबाक लेल काफी हदतक हमरा ऊर्जा मिल जाइए जैसँ हम फेर आगाँके ड्राइव कए सकै छी आओर कोनो सड़कपर अगर कोनो भोजन सब एहन मिल जाइए जैसँ हमरा खेबाक इच्छा भए जाइए तऽ हमसब रुकिकऽ ओतऽ भोजन कऽ लै छी जैसँ अपन मनके एगो सन्तुष्टि मिल जाइ छै जैसँ लम्बा यात्रा जे दुर्गम रहै छै ओहो आसानीसँ बिति जाइ छै